सतनाम साखी हा हा राजपाल कंसल्टिंग बराबरि तव्हां सुञातो आहे बराबरि हुकम हा हा हा हा अच्छा मां मां तव्हांखे सभ सलाह ॾिया थो ए टू ज़ैड सभ ॿुधाया थो तव्हां ध्यानु सां ॿुधो तव्हां खाली मूंखे हेतिरो ॿुधायो त तव्हां माना हिकु यकी रक़म रखनु चाहियो था या हर महीने महीने रखणु चाहियो था

हा हा सवाल तव्हां सां हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थो पहिरों थींदो आहे हर महीने महीने हुन खे चइबो आहे रिकरिंग डिपॉज़िट भई हर महीने तव्हांखे फ़िक्स करणो पवंदो फ़िक्स करणो पवंदो भई हर महीने हज़ार हर महीने पंज हज़ार हर महीने ॾह हज़ार जेको तव्हां फ़िक्स कंदो माना तव्हांखे उहो हर महीने उहो भरिणो ई आहे तव्हांखे होतिरो जेको फ़िक्स कंदो भई हज़ार फ़िक्स कंदो त हर महीने हज़ार जो अकाउंट खुलंदो उहो थींदो उहो पंजनि सालनि ताईं थींदो आहे उहो रिकरिंग डिपॉज़िट हुन खे चइबो आहे पंजनि साल जो थींदो आहे हा भई समुझ तव्हां पंज हज़ार कयो था हर महीने त साल जा थी विया सठि हज़ार त पंजनि पंजनि सालनि जा थी विया टे लख त जीअंई पंज साल पूरा थींदा त तव्हांखे टे लख नवे हज़ार जे आसिपासि तव्हांखे पंजे साले में उहा मिलंदा ऐं व हुननि खे वरी पंज साल लाइ फ़िक्स करे छॾिजो उहो हर महीने न थींदो उहो तव्हां उहे तांजा थी वेंदा ॾेढुणा भई टे लख नवे हज़ार टे लख नवे हज़ार तव्हां खे मिलिया त ॾह ॾह हज़ार पंहिंजा विझी करे उहे चारि लख वरी तव्हां पंजे साले लाइ वरी फ़िक्स करे छॾियो उहे तव्हांखे मिलंदा ॾेढुणा माना तव्हांखे मिलंदा उह छह लख पंजनि सालनि खां पोइ हिकु त स्किम इहा आहे इ हा हाणे ॿीं ॿीं स्किम आहे साल लाइ तव्हां फ़िक्स रखाए सॻो था साल लाइ भई तव्हांखे तव्हांखे लख रुपया हिकु अची विया त तव्हां लख रुपया साल लाइ रखायो त उहे वखे साढे पंजे टके जे हिसाब सां तव्हांखे साल खां पोइ मिलंदा हीअ तव्हां लख रुपया रखाया साल खां पोइ अची करे तव्हां असांजी बैंक मां हिकु लख पंज हज़ार पंज सौ वठी वञ जो की साल खां पोइ आहे इहा साल जी स्किम आहे वरी ॿिनि साल लाइ तव्हांखे ॿिनि सालनि लाइ तव्हांखे रखाइणा आहिनि त उहो हिकु लख जे पुठियां असां ॾींदा आहियूं सतर हज़ार साढा सत टका त उहे तव्हांखे बसि हा त जीअं तव्हांखे ॿ साल पूरा थिया तव्हां अची करे असां खां हिकु लख सत हज़ार पंज सौ वठी वञो वरी तांखे रखाइणा आहिनि या न रखाइणा आहिनि उहो तव्हांजे मथां आहे इहा ॿीं स्कीम थी माना पहिरीं स्कीम थी पहिरीं स्कीम थी रिकरिंग डिपॉज़िट ॿीं स्कीम थी भई साल लाइ ॿिनि सालनि लाइ छहनि सालनि लाइ पंजनि सालनि लाइ टी स्कीम थींदी आहे जेको तव्हांजो खातो खुलियल हुजे तव्हां जॾहिं चाहियो जेतिरा पैसा रखी सघो उहा रखियलनि पैसनि मां जॾहि चाहियो जेतिरा कढाए सघो हा समुझो भई तव्हांखे हिन महीने हज़ार रुपया अची विया त तव्हां हज़ार रुपया ॾेई करे हिकु हज़ार रुपया ॾेई करे हिकु तव्हां खातो खुलायो पोइ तव्हांजो खातो खुली वियो ईंदड़ महीने ईंदड़ महीने तव्हांखे टे हज़ार ॿियां अची वियां त टे हज़ार अची जमा कराए वञो त तव्हांजा टे ऐं हिकु चारि हज़ार जमा थी विया वरी वरी ॿिनि महीननि खां पोइ तव्हांखे पंज सौ रुपया ॿियां आया पंज सौ जमा कराइणो माना तव्हांखे छहे महीने में को बंधनि कान्हे तव्हांखे जॾहिं बि चाहियो जेतिरा रखाए सघो भई जीअं तीअं जमा कराईंदे कराईंदे तव्हांजो छहनि महीने में तव्हांजा जमा थी विया यारहं हज़ार त तव्हां सते महीने तव्हांखे ज़रूरत पई असां खे अठ हज़ार कढाइणा इय त तव्हां असां वटि अची करे असां वटि अची करे अठ हज़ार कढाए वञो यारनि मां अठ विया तव्हां जा असां वटि बचा टे हज़ार वरी वरी पोइ जमा करायो वरी कढो वरी जमा करायो वरी कढो हुन खाते खे चइबो आहे हुन खाते खे चइबो आहे सेविंग अकाउंट हा माना मां तव्हांखे टे अकाउंट समुझाया हिकु रखा समुझायोमांव रिकरिंग डिपॉज़िट हिकु भाई साल जो ॿिनि साल जो टिनि सालनि जो छहनि सालनि जो उहो ऐं हिकु सेविंग अकाउंट हाणे तव्हांजे घरि जेकॾि नियाणी आहे ऐं उहा ऐं उहा ॾहनि सालनि खां नंढी आहे त हुन जो अकाउंट थींदो आहे सुकन्या अकाउंट सुकन्या माना सु सुकन्या माना चोॾहनि सालनि ताईं तव्हांखे पैसा भरिणा आहिनि त उहो फ़िक्स कान्हे हुन में भई तव्हांखे हर साल केतिरा भरिणा आहिनि को फ़िक्स न हुन में गर्वमेंट जो क़ाइदो आहे हर साल में तव्हांजा घटि में घटि हज़ार रुपया हुजण खपनि ऐं वधीक में वधीक ॾेढु लख हुजणु खपे हा त तव्हांजो हुन में जेको अकाउंट आहे उहो जेको थींदो उहो थींदो चोॾहनि सालनि ताईं थींदो तव्हां जेतिरा बि जमा कयो हा उहो सुकन्या आहे हिन खां पोइ वग़ैरह वग़ैरह ॾाढा ॿियां बि आहिनि तव्हां असांजे बैंक में अचो कंसल्टिंग असांजे ऑफ़िस में अचो मां तहां खे रूबरू वेई करे सभ समुझाईंदुसि ठीकु आहे ठीकु आहे चओ सतनाम साखी